नमस्ते

तो क्या चीज़ बनाना चाहती हो किस चीज़ की सब्ज़ी कटहल की सब्ज़ी बनाना है कि दो प्याज़ा बनाओगी क्या बनाओगी इसका फीस लगती है महीने की हाँ फीस लगती है महीने की पाँच सौ रुपये महीना हाँ तो बताने में तो ज़ोर पड़ेगा बताना पड़ेगा उसको सीखाना पड़ेगा तो दे दीजिएगा हम सीखा देंगे

हाँ कटहल की सब्ज़ी पहले लेढ़ा है तो उसको उबालिएगा हाँ अरे उबालने के बाद उसके ख़ूब साफ से बढ़िया से धोइएगा धोने के बाद कढ़ाई रख कर उसमें पहले तेल डालिए फिर पंच फोरन डालिए मिर्च डालिए तेजपत्ता डालिए जब वह कुछ लाल हो जाएगा तो उसके बाद उसमें प्याज़ डालिए लहसुन डालिए अदरक डालिए यह यह सब लाल हो जाएगा तो उसमें मसाला डालिए सारा डाल मसाला डालिए पाउडर भी डालिए कटहल कुछ लाल हो जाएगा उसमें कटहल सिकई

भूंजने के बाद फिर नमक डाल दीजिएगा उसके बाद जितना आपको ग्रेवी तैयार करना है उतना उसमें पानी डाल दीजिएगा पराठा पहले आटा ले लीजिएगा उसको थोड़ा सा अगर मुलायम पराठा खाना है तो थोड़ा सा मैदा लीजिएगा मैदा ले कर बाद उसको ख़ूब गूँद लीजिएगा गूँदने के बाद तो जब उसको तवा धर लीजिएगा तवा धर कर चौकी बेलन पर बेल कर उसको पर सेंक दीजिएगा इसी तरह से कर जाता है

आलू का पराठा पहले आलू बॉईल कर लीजिएगा उसके बाद जब बॉईल हो गया तो उके ख़ूब बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा मिक्स करने के बाद उसमें ज़ीरा डाल दीजिए तेल डाल दीजिए ज़ीरा डाल दीजिए पंच फोरान डाल दीजिए गर्म मसाला डाल लें लीजिए उसके बाद उसको प्याज़ उआज़ डालकर भूँज दीजिए आप आलू जो बॉईल करके रखी हो उसको डाल दीजिए उसके डालने के बाद वो थोड़ा आटा गूँद लीजिए छोटी छोटी लोइयाँ बना कर उसमें भर भर कर आपका छानने का विचार है तो बेल कर छान लीजिएगा और सेंकने का विचार है तवे पर तो उसको सेंक लीजिएगा जैी आपकी इच्छा

नमस्ते